مختلف موسموں میں میرا دوڑنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا مثلاً گرمیوں میں صبح کا وقت ٹھیک رہتا تھا کیونکہ اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہوتی تھی کہ صبح کے وقت بالکل شانت ماحول اور کیا نام ہے سنہرا معاملہ رہتا تھا تو گرمی میں تو صبح کا وقت رہتا تھا اور ویسے برسات میں پانی وانی کو دیکھتے ہوئے دوڑ لگتی تھی کہ بھئی پانی برسات تو نہیں ہوئی اس طریقے سے جیسا موقع مل جاتا تھا ویسے دوڑ کا حساب ہوتا تھا اور سردی میں تو موسم ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بڑھیا موسم ہوتا ہے سردیوں کا تو کہ اس پڑھنے کے اعتبار سے بھی بڑھیا ہوتا ہے اور کھیل کودنے کے اعتبار سے بھی بڑھیا ہوتا ہے اس میں رات کا حِصّہ بہت لمبا چوڑا ہی ہوتا ہوتا ہے تو اس میں اکثر جو دوڑنا یا محنت کرنا رات میں ہو جاتا تھا اس سمے میں اتنا وقت نہیں ہو پاتا تھا اس لیے زیادہ تر رات میں ہی معاملہ حل ہو جاتا تھا دوڑنے کا